जी नमस्ते कैसा जाप चाहिए

फिर ठीक है मेरी ऑफिस पर रिजूम लेकर आ जाइए दस हज़ार पहले आइए आपका रिजूम देखेंगे उस हिसाब से फिर बात करेंगे क्या बोल रही हैं आप ऑफिस में बैठने के लिए है कम्प्यूटर पर करना पड़ेगा दस हज़ार हम लोग देते हैं पहले आइए अपना पूरा डाकोमेंट लेकर फिर देखेंगे कि क्या क्या डिप्लोमा आप किए हैं वह हुआ तो उसी हिसाब से हम फिर बा जेसे बात करेंगे हाँ सन्डे को छोड़कर जो है बाक़ी सब दिन आइए हमारा ऑफिस जो है सब दिन खुला रहता है सिर्फ सन्डे को छोड़कर हाँ हाँ हम हमेशा वहाँ पर मिलेंगे गए तक छः नौ बजे से शाम छः बजे तक नौ बजे से छः बजे के बीच में आइए तो कितने आप कितने बजे आएँगी हाँ दस बजे आइए नहीं नहीं हम मिल जाएंगे हाँ हाँ आप आइए हम ज़रूर मिलेंगे नम्मसे नमस्ते